हाँ नमस्ते नमस्ते और बोलिए

पूरा है और समाज शास्त्र कहाँ तक है कम्प्लीट है अच्छा तो ऐसा करिए आप

कहाँ कहाँ से शिक्षा लेना चाहते हैं तो लखनऊ में डी ए वी कॉलेज है और कई कॉलेज है हाँ तो यहाँ से बेहतर तो रहेगा हमारी समझ से डी ए वी कॉलेज बहुत बढ़िया रहेगा और जोन जो तुम्हारी जैसे अन्य लोग बताएँ माता पिता क्या बता रहे हैं तो उनकी रुचि कहाँ से है हमारी समझ से कॉलेज तो अच्छा वो भी है और अन्य कॉलेज भी है है ना बबाला उसमें नहीं होगा जहाँ हम बता रहे हैं वहाँ कोई बबाला नहीं होगा और हाँ अरे नहीं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो पढ़ने में रुचि कितने में कितने अंक लाए थे निन्यानबे अरे तो बहुत बढ़िया अंक लाए थे तो यार तुमको अच्छे और अच्छा इसका आंसर देना चाहिए और मन मन लगा कर के थोड़ा और हंडरेड पर्सेंट लाओ

नहीं जब साथ ये करेंगे ऊपर वाले क्या जब अध्ययन तुम करोगे तो ऊपर वाला क्या ऊपर वाला खुश होगा और हाँ तो कहीं से कीजिए कई कॉलेज आपके लखनऊ में हैं है ना कौन कौन संपर्क है तो चलिए एडमिशन करा देंगे और हाँ तो हम आपके साथ चलेंगे और हाँ हाँ कन्सेशन दिया जाएगा वहाँ कन्सेशन भी करा देंगे फीस में जहाँ तक होगी जैसे जो सुविधा होगी सुविधा करा दी जाएगी इसका मतलब आप पढ़ने पढ़ने में अच्छे अच्छे है रुचि से तो हमारी समझ से कल कल संपर्क कर लीजिए तो फिर परसों आप परसों आपको इसको ले चलें ठीक है और अध्ययन आपका बढ़िया रहेगा आप रुचि ले रहे हैं पढ़ने में बढ़िया हाँ तो बच्चों को वहीं चाहिए रुचि लेंगे तो सफलता उनको उनके कदम चूमेंगी

हाँ कल संपर्क कर लीजिए और नमस्ते नमस्ते खुश रहो बेटा